आंथ' गान रोजाबनायखौ उन्दै समनिफ्रायनो रोजाबबोदों बिदिनो फलक सं आबि जाबि गानफोरखौ आङो सिगांनिफ्रायनो खनफा खनफा खनबोबाय थानाय जादों आङो लोगोसे आङो गाननि गानखौ लिरनानै सल'बादि सल'बादि खालामोमोन आरो लोगोसे आङो फिसा फिसौ सल'बादिनो लिरनानै बा गानखौ खननाय जायोमोन आङो आंनि गान खननाया सिगांनिफ्रायनो आङो फल्क सं नि फल्क सं सुरैनो आङो खनबोबाय थादों गानखौ आङो हारसिङैनो सोलोंबोबाय बोबाय थायै थायैनो आङो बेबादिनो गान खनग्रा इसे इनै जादों लोगोसे आङो लोगोफोरनि सिगाङावबो बेबादिनो लाजिया फांजियानो आङो गानखौ खनबोबाय थानाय जायोमोन सानसेआव फ्राय आङो मोजाङैनो खनबोयोमोन हारसिङैनो गोसो जानानैबो आङो खनगासिनो खनबोयोमोन लोगोसे आङो सल' बादिनो जे आङो लिरग्रोनानैबो बिबोनां होन बा बिखुनजोनि गान होन बेफोरखौ आङो हारसिङैनो बानायनानै आं खनबोदोंमोन लोगोसे सल'बादि बानायनानै खनबोबाय थानाय जादोंमोन आं दासिम गानाव इनटारेस्ट दङ आरो आङो कालसार आव कालसार नि मानसि जानो थाखायबो बहुत गोसो दङमोन बेनि थाखायनो आङो दासिमबो गानजों लोगोसे केरिकेसार आरो सल' दायल'ग बेफोरखौ आङो मारिबोबाय थानाय जायोमोन लोगो दिगिनो मिनिहोयोमोन दा आङो दा बरतमान आङो धोरोमाव ओंखारनानैबो एसे एनै आङो धोरोमनिबो गानखौ रोजाबनो सेस्था नाजागासिनो दङमोन दङ दासिम आङो क्लियार हानाय जायाखै